भारत में ज़्यादातर लोग हिंदी में बात करते हैं हिंदी भाषा को बोला जाता है और अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से उनकी अलग अलग भाषाएं भी हैं भारत में कई भाषाएं बोली जाती हैं और कुछ लोगों को अपनी ही भाषा आती है दूसरे इस्टेट की भाषा नहीं आती है तो वो लोग ज़्यादातर अपनी बात को रखने के लिए इशारों का माध्यम से बात करते हैं इशारों से बात करते हैं और इसारे से ये समझाने की कोशिश करते हैं कि वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं हिंदी बोलने बोलने वाले लोग भी इसारों से ही बात कर लेते हैं यदि उन्हें उनकी भाषा समझ में नहीं आती है और और वो भाषा बोलते हैं जो इशारों में बोली जाती है हाथों से मुँह से समझा के दिखा के उंगली से कि हमें ये इस चीज़ के लिए हम ये बात बोल रहे हैं ऐसे बात की जाती है